आंथ' बेफोरबायदि संनाय बादायलायनाय दिन्थिफुंनाय इन्टारभिउ बेफोरबायदिया जेबो मानि बाहागो लाफेराखै आरो आरो आङो जेबो बिदि इउटुबफोरावबो बिदि जेबो फोसाव भिडिअबो फोसावफेराखै खिन्थु ससियेल मेडिया होन्नानै बुंनो थाङोब्ला जोङो माने वाट्साब नङाबा फेसबुक स्ट'रीफोराव आरोखि आङो मानि ओरैनो स्ट'रीफोर दोन्दों बा वाट्साबफ्राव स्टेटासफोर दोन्दों आरोखिना आमफ्राय बेयाव मानि आंनि रों रोंमोन्थायाथ' माने आङो मानि गोबां रोखोमनि जेरै सासे बर' जानानै आरो बर'नि ट्रेडिसनेल फुद बर'नि ट्रेडिसोनल आइटेम्स खारि मा मा बानायो बेफोरखौ माने आं रोंगौ आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला नार्जिजों अनला ओंख्रि सं नार्जिजों अनला एंखुर ओंख्रि संनाय बेबो मोनसे बर'नि ट्रेडिसनेल ओंख्रि आरो नार्जिजों अमा बेदर ओंख्रि संनाय आरो अनलाजों मेउवाइ बा अनलाजों दाउ बा अनलाजों अमा बेफोरखौ आं रोंगौ आरो आरो सबाइ खारै संनाय सबाइखौ माब्रै ओंख्रि सङो बा सबाइजों साम'जों ओंख्रि संनाय बा नाफाम नाफामफोरखौ देनानै नाफामफोर देनानै ना गोरानफोरखौ नाफाम देनानै नाफाम बाथोन संनाय बा नाफाम बिदै बा नाफाम रोसि संनाय बेफोरखौ आं रोंगौ आरो माने बेफोरखौ एक्सुलि आङो माने ओन्दैनिफ्रायनो आरो जेनोबा जोंनि गिदिदफोर बा बिमा बिबैफोर बेफोर बिमानैफोर बिमादैफोर बेफोरनिफ्राय सोलोंनानै लादों आरो आरो बेफोरनि फारसे आंहा माने बिराद माने मोजां आइदिया बा मोजां गियानफोर दङ आरो खिन्थु ससियेल मेडिया बेफोरबायदियाव आं जेबो फोसावाखै खिन्थु मानि वाट्साब स्ट'रीफोरखौ होनायजों लोगोसे आरो आं मानि आं आंनि रोंगौथिफोरखौ आरो जेनोबा मानसिफोरनो बा लोगोफोरनो बा लोगोफोर गोबां लोगोफोर दङ जायफोरा रोङा बेफोरनि बारै बेफोरखौ बिसोरो मिनथिदों बा आंनि स्टेटासनि थ्रुवै बिसोरो रोंदों बेफोर आरो